ہمارے ہندوستان کے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم نتیش جی ہیں ان کا کیا رول ہندو میں یہاں ہے یہ ہندوستان میں یہ بہت ہی اچھا رول رہا ہے ہندو مسلمانوں کے بیچ ایکتا اور اکھنڈتا کو قائم کیے ہوئے ہے یہ بہت بڑی چیز ہے جو ان کا یوگدان ہے ابھی بھی جو ہندو مسلمان کے بیچ بہت بہت ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں بہت چلا کے لے کے لے کے چل رہے ہیں ایسے رہنما کی ضرورت ہے ایسے رہنما کی ضرورت ہے واقعی میں ان کے جیسا کیا کہتے ہیں کہ سیاست داں لوگ ہندوستان میں ضرورت ہے ان کا اور یہ اردو کو ایک دوئیتیے بھاشا مان کر کے چل رہے ہیں اور ان کا یوگدان یہ بہت بڑا ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ وہ اپنے رکھے ہوئے ہیں اپنے ایمج کو کہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے اور یہ ان سے اگر ہمارا موقع ملنے کا موقع ملے تو پھر ان سے بات کریں کہ یہ اردو کو یہ سراہنا آگے سراہیں اور آگے اس چیز کو رکھیں